ٹکنالوجی آج کل استعمال کرتے ہیں لوگ اس اس کے لیے اپنے آس پاس کی دنیا میں مواصلات کے طریقے میں بہت سا بدل ہوگیا ہے پہلے لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے جو سا جو بہت دور ہے جیسے سات سمندر پار ہے اور ان سے ملنے کو سالوں ہوجاتے تھے شکل نہیں دیکھ پاتے تھے اب ایسا ہوگیا ہے جو ٹکنالوجی آ گئی ہے جیسے کہ واٹس اپ فیس بک اور پھر وہ موبائل والا فون آ گیا ہے تو فون لگاؤ تو وہ سامنے والے کی شکل بھی دکھائی دیتی ہے اس میں سے تو جو دور رہنے والے لوگ ہیں ان سے ہم لوگ قریب ہوگئے ہیں اور روز بات چیت بھی کر سکتے ہیں ان کی صورت شکل دیکھ سکتے ہیں خیر خیریت پوچھ سکتے ہیں ای میل کا ایک ذریعہ آگیا ہے اور یہ جدید ٹکنالوجی ہمارے لیے بہت فائدے مند ثابت ہوئی ہے اب اس ایسے ٹکنالوجی کا جو برا اثر پڑا ہے وہ ایسا ہے کہ گھر کے لوگ آپس میں ساتھ بیٹھے بھی ہوتے ہیں تو سب اپنے اپنے جو فیس بک اور وہ موبائلوں میں بزی رہتے ہیں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے کسی کے پاس فرصت نہیں رہتی ہے سب وہ دکھاوے دکھاوے والے سب رشتے رہتے ہیں دکھانے کے لیے بہت سارے دوست ہے سوشل میڈیا پہ بہت سارے دوست دکھاتے ہزاروں لاکھوں میں لاکھوں کی تعداد میں لیکن جو صحیح دوست جب مصیبت کے وقت اگر کچھ مشکل گھڑی آ گئی تو ہمارے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے ایسا کوئی دوست یا انسان نہیں ہوتا ہے جو ہمارے برے وقت میں ہمارا ساتھ دے یا ہمیں تسلی دے یا ہمارے لیے کچھ کوشش کر سکے جیسے کہ کوئی بیماری آرامی کا وقت ہے کوئی موت میت ہوگئی جس جس وقت ہمیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت میں یہ جو ٹکنالوجی ہے وہ صرف دکھاوے کی ہے دکھانے کے لیے ماں کا ماں مدرس ڈے اور فرینڈشپ ڈے اور یہ ام کا ڈھے ڈم کا ڈے بہت مناتے ہیں یہ لیکن صرف دکھانے کے لیے ہوتا ہے اور جو اصل میں پیار محبت جو جذبات ہیں وہ دن بدن لوگوں کی دلوں سے ختم ہوتے جارہے ہیں اور لوگ اب آپسی لوگ لوگوں کو بات کا آپس میں بات کرنے کے لیے ہی وقت نہیں ہوتا ہے صرف پوری دنیا دکھاوے کی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو سائکالوجیکل پرابلم بھی ہو ہونے لگا ہے اکیلا پن نیند نہیں آنا بس لوگ دن بھر صرف موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں آپس میں بازو بازو میں بھی بیٹھے رہیں تو آپس میں بات کرنے کے بجائے ہر ایک انسان اپنے موبائل میں ہی بزی رہتا ہے